पुराणनि ॾींहनि जे उपकरण ऐं अॼु जे उपकरण में जामु फ़र्क़ु आहे अॼुकल्ह जा उपकरण असांजी ज़िंदगी आसानु करे छॾियो आहे जीअं असांजे किचन में मिक्सर ग्राईंडर ब्लेंडर जो बि शइ हुजे असां आसानी सां टाइम बि बचंदो आहे ऐं आसानी सां पिसी बि छॾींदा आहिनि ओवेन जो गरमु करण में जामु आसानी आहे घड़ी घड़ी गॅस हलाइण जी कोई ज़रूरत न थींदी आहे पोइ असांखे अॼुकल्ह गॅस चिमनी आहे जो किचेन में साफ़ु रखण में असांखे जामु मदद कंदी आहे असांजो किचन अॼुकल्ह चिप चिप न थींदो आहे छो की गॅस चिमनी जामु आसानीअ सां सॼो धुंओं खींचे छॾींदी आहे